اردو ایک بہت پیاری زبان ہے اور بہت میٹھی زبان بھی ہے یہ ہندوستان میں آج بھی خوب اردو بولی جاتی ہے اور آج بھی اردو گانے غزلیں وغیرہ سنے جاتے ہیں ہندوستان میں الگ الگ صوبوں میں الگ الگ طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں لیکن ہر صوبے میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو اردو زبان بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں اس طرح سے اردو ہندوستان کے مختلف حصوں کے درمیان ثقافتی تبادلے اور مباصرات کا کردار ادا کرتی ہے والی وڈ کی فلمیں بھی اردو میں ہی ہوتی ہیں اس سے بھی اردو سمجھنے اور بولنے میں آسانی ہوتی ہے